नों टेक्सि द्राइभार दा आं मा होनो साफागुरिनिफ्राय खैला मैलासिम थांगौमोनहाय दिनैनो औ ओमफ्राय लामाफ्रासो माबायदिथाय ओमफ्राय एसेबो मोजां नंथारा नामा थांथारनांगौमोन थांजागोन दा ना

ओमफ्राय बारहाफ्रालाय बिसिबांथो लायो ह बै खैला मैलासिमल' औ साफागुरिनिफ्राय लांफै सानै लोगो दङ आंनि सासे लोगो दंदेरो दे दा थांनायसै थांनायालाय थांनांखागोन दिनैनो दिनैनो थांनांखागौ

दे होम्बा दे